میں نے ابھی پندرہ دن پہلے ایک واشنگ مشین خریدی ہے جو میری پرانی واشنگ مشین تھی وہ خراب ہو گئی تھی اور اس میں پیسے بہت زیادہ لگ رہے تھے اس لئے ہم نے سوچا ایک نئی واشنگ مشین خرید لیں تو میں نے آن لائن سرچ کرنا شروع کرا واشنگ مشین دیکھیں اس کی کوالٹی دیکھی اس کے فیچرز دیکھے لیکن آن لائن میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس لئے میں شاپ پر گیا شاپ پر ہمارے پا ہمارے یہاں ایک وجے سیلس کر کر ہیں وہاں پہ میں گیا شاپ پہ تو وہاں پر انہوں نے مجھے الگ الگ کوالٹی دکھائی الگ الگ طرح کی واشنگ مشین مجھے پتا لگا انہیں دیکھا سمجھا اس کو ایک واشنگ مشین مجھے مجھے بہت پسند آئی جوکس جس کو دکھنے میں بہت اچھی تھی خوبصورت تھی اس کا چیری کلر تھا اس پہ فلاور کی بہت اچھی ایک لیمینیشن شیٹ چڑھی ہوئی تھی اور جب میں نے اس کو دیکھا تو بہت کم اسپیس گھیر رہی تھی اور سب سے بڑی بات میں اس میں بتانا چاہوں گا کہ جو اس کا وائر تھا وہ اچھا خاصا لمبا وائر تھا کیونکہ آج کل واشنگ مشینوں میں چھوٹے وائر آ رہے ہیں ان کا وائر جب وہ اس میں کپڑے دھوئے ہم نے تو کپڑے بہت اچھی طرح سے صاف ہو کے کپڑے نکلے اس میں پانی کا یوز کم تھا سرف بہت کم لگتا لگ رہا تھا اس کے بعد جب اس میں ڈرائر میں کپڑے گئے تو ڈرائر میں پوری طرح سوکھ کر کپڑے نکلے ایسا نہیں کہ ہلکے ہلکے خشک پورے طرح سوکھ کے کپڑے نکلے اس کے علاوہ اس کا جو سینسر ہے سسٹم ہے وہ بھی بہت اچھا ہے اس کی موٹر ہائی پاور کی ہے جو جو کہ کوپر وائر میں ہے تو کل ملا کے مجھے ایک بہت اچھا پروڈکٹ ملا جس سے میں بہت خوش ہوں